हिन्दी भाषा भारत के प्रमुख बोले जाने वाली भाषा में से एक है देखिए हिन्दी भाषा बोलते समय लोग ग़लती क्या करते हैं उच्चारण ग़लत करते हैं आप अगर उच्चारण सही से कीजिएगा तो आपको लिखने में भी ग़लती नहीं होगइ यही होता क्या है जो हिन्दी भाषा लोग बोलते हैं ग़लत बोलते हैं और लिखते भी क्या ग़लत हैं अगर आप हिन्दी भाषा जो भी बोल रहे हैं उसको अगर आप सही से उच्चारण करते हैं तो आपका सही से हीं लिखाएगा ठीक है हिन्दी भाषा की ग़लतफहमियाँ जो भी हैं वे क्या हैं कि देखिए अपने यहाँ जो हिन्दी भाषा बोली जाती है वह सही सही शुद्ध शुद्ध बोली जाती है यहाँ लोग करते क्या हैं एक दूसरी भाषा को लोग मिलाकर बोलते हैं इस वजह से क्या होता है हिन्दी का क्या होता है खिचड़ी पक जाती है इस वजह से क्या होता है लोग हिन्दी को ग़लत मानते हैं आप शु शुद्ध हिन्दी बोलते हैं जैसे सोना हुआ उठना हुआ बैठना हुआ आप अगर सही से बोलिएगा तो आपका कभी भी ग़लत उच्चारण इसका नहीं होगा लोग यहाँ क्या करते हैं एक दूसरे भाषा को लोग मिला देते हैं इस वजह से क्या होता है ग़लतफ़हमियाँ होती है जैसे कि हम अभी आपसे हम बात कर रहे हैं हेलो आप कौन हैं यह सब क्या है हिन्दी है शुद्ध भाषा हिन्दी है लोग करते क्या हैं अभी के दौर में लोग हिन्दी में मिला देते हैं तमिल मिला देते हैं गुजराती मिला देते हैं यह सब गलत है इसी वजह से क्या होता है लोग समझ नही पाते हैं शुद्ध हिन्दी अगर आप बोलिएगा शुद्ध हिन्दी मतलब लिखिएगा शुद्ध हिन्दी के बारे में आप सही यह कीजिएगा जैसे देखिएगा अभी अपने यहाँ क्या है ऐसे ऑफिस वग़ैरह में आप जाइएगा अपने बिहार में भी तो सब चीज़ क्या होता है हिन्दी में लिखा होता है ठीक है जैसे किसी को आवेदन लिखना है सब चीज़ हिन्दी में तो यह सब गलतफ़हमियाँ जो हैं कि आप हिन्दी में आप नही बोल पाते नहीं सीख पाते हैं देखिए उसमें क्या होता है कि आप अपने बचपन में आ से ञं तक आकार की मात्रा हर सिकार का मात्रा हर से उदरूह यह सब आप पढ़ होइएगा कखहरा पढ़े होइएगा तो यह सब क्या है आप यह सबको ध्यान में रख के अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपसे कभी ग़लती नहीं होगी देखिए वही शकस ग़लती करता है जिसके बारे में हिन्दी पूरी जानकारी नहीं है और बोल रहा है ठीक है इसलिए कोई बाहरी आ गया कोई मतलब लैंग्वेज का यूज कर रहा है तो वह क्या करता है कि हिन्दी बोल ले ठीक है हिन्दी बोले उसको तो आता नही है इस वजह से वह क्या करता है ग़लतफ़हमी सबको हो जाती है कि हिन्दी बहुत कठिन है हिन्दी कठिन नहीं है हिन्दी एक दम सरल भाषा है हिन्दी सब कुछ मतलब पूरे इंडिया में बोली जाने वाली एकमात्र ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है हिन्दी भाषा ठीक है तो इसके लिए क्या है आप जो भी उच्चारनण जो भी आप पढ़ते हैं एकार का मात्रा औकार का मात्रा हर सुकार का मात्रा ये सब चीज़ें आप ध्यान में अगर आप रखते हैं आपको कभी भी हिन्दी पढ़ने में ग़लती नहीं होगी ग़लतफ़हमियाँ नहीं रहेंगी लोग करते क्या हैं बोलते समय में बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ इस वजह से क्या होता ग़लतफ़हमियाँ होती हैं कि लोग ग़लत बोले हैं ऐसे हम कुछ अभी लिख रहे हैं कुछ मतलब पढ़ रहे हैं तो उसको अगर शुद्ध शुद्ध अगर बोलते हैं तो अब हम शुद्ध शुद्ध लिख भी सकते हैं ठीक है अगर आप ग़लत अगर बोलिएगा तो ग़लत ही लिखाएगा ठीक है इसके लिए क्या है कि आप जो पढ़ते हैं जैसे कुछ भी अगर आपको मैगजीन दिया गया कुछ भी दिया गया है हिन्दी पढ़ने के लिए तो आप पहले उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखिए जो उसमें अ लिखा हुआ है क लिखा हुआ है औकार लिखा हुआ यह सब चीज़ क्या है विसर्ग की मात्रा हो अनुस्वर की मात्रा हो चंद्रबिन्दु की मात्रा हो समझे ये सब चीज़ें क्या है यह सब चीज़ें आप मतलब क्या मात्रा की ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी आपको जो मन में ग़लतफ़हमियाँ चलती है जो हिन्दी भारी हिन्दी भारी नहीं है टप भी नहीं है आप अगर उसको बारीकी से अगर देखिएगा हिन्दी सब भाषा से क्या है एक दम हल्की है आप हर एक जगह हिन्दी का यूज कर सकते हैं ठीक है हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है हिन्दी क्या है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ठीक है जो अपने इंडिया की एक महत्वपूर्ण भाषा है